औ आं फरायसालिमानि डिग्रि थानायखौ सिनायो आंनि बायदिब्ला बिसोर गावसोरनि थाखाय मोजां मावदों मानोना बिसोरो दिनै बे बायदि डिग्रि लानानै गावसोरनि नख'रनि थाखाय एसेब्लाबो गावसोरनि नख'रनि खरसाखौ एसेब्लाबो सुंथानो गोनां जादों जायफोरा जाबाय जुलि जाखाबाय बिसोरो गावसोरनि बायदियै गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' ग'थाइ नख'र संसारखौ मोजाङैनो सलायगासिनो दङ आरो जायफोरा एसे फराय जायफोरा जुलि जायाखै बिसोरबायदि मानसिया गावनि आथिङाव थोजासेबाबो गसंनानै दिनै समाजआव मोजां मान दानदाखौ खालामनानै लानो हादों समाजावल' नङा बिसोरो गामियाव बायदि बायदि मोजां लामाथिं थांगासिनो दङ जायखौ जों मान होनो रोंनांगोन दिनैनि मुगायाव बिसोर बायदि मानसिया बिसोर बायदि मानसिनि थाखायनो गामियाव समाजआव बर' हारियाव गोबां मोजां मुं बाख्नायजाथाव जादों दिनै बिसोरखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन बायदि बिथिङाव दिनै बिसोरो गोबां फरायसालिनि सोरबा सोरबा फरायसालिनि फोरोंगिरि सोरबा प्रफेसार सोरबा लेकचारार जानानै दङ गोबां आयदायाव डिग्रि खालामनानै दङ बिसोरो गावबा गावनि थांखियाव बिसोरो गोेबां खस्थ' खाालामनानै माावगासिनो दङ सम समखौ देहाया गाज्रिबाबो बिसोरो समखौ होसोनानै गावसिनि खामानियाव मुखुब जानानै दङ गावसोरनि खोथाखौ सानालासैनो बिसोरो दिनै समाजनि मानसिफोरनि थाखाय आवगायबोदों गावनि समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो बिसोरो गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिसोरो दिनै गावनि जि थांखियाव सहैनो थाखाय बेसोरो थैखौ गोलोमदै खालामनानै बिसोरो खामानिखौ मावगासिनो दङ समजों बिसोरो खारफागासिनो दङ आं सानो बिसोरो गावसिनि थाखाय जोबोर मोजां खालाामगासिनो दङ बै गावसोरनि डिग्रि थानायजों बिसोरो नख'रखौ बेबादिनो सुंथागासिनो दङ गोबां लोमजा साजा बेराम आजार जानायखौ बिसोरो बेबायदि डिग्रि लानानै जाबा जायबायदि खामानियाव बिसोरो नांथाबनानै दङ बेबायदि खामानिनि रांजोंनो बिसोरो नख'रखौ मोजाङै सालायगासिनो दङ गाव गावनि आथिङाव गसंनानै बिसोरो समाजाव मान सन्मान लानानै दङ